माय फर्स्ट एक्सपीरियंस माय फर्स्ट प्रोडक्ट इस ए माय एक्सपीरियंस इज पॉजिटिव माय मैंने एक पी आर यादव की बुक मंगाई थी वो बहुत ही अच्छी आई थी उस बुक की क्वालिटी भी अच्छी थी डिलिवरी भी टाइम पर थी और डिलिवरी उस फ्लिपकार्ट के दौरान मैने मंगाई थी ऑनलाइन ओडर की थी और वो टाइम पर मुझे मिल गई मेरे टाइम पर डिलिवरी भी हो गया सब कुछ मुझे टाइम पर मिला और उस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी रेटिंग भी अच्छी थी हर प्रकार से ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के दौरान मुझे पहली बार मैंने मंगाया तो बहुत अच्छी क्वालिटी मिली है मुझे और पॉजिटिव मेरे तरफ़ से पॉजिटिव थिंकिंग ये है इस बुक के दौरान और बहुत ही अच्छी बुक आई है इस की क्वालिटी क्वांटिटी सब तरह से देखो सब अच्छी थी